ابھى ميں نے ايک پينٹنگ كمپٹيشن ميں حصہ ليا تھا جس ميں ميں گئى تھى ميں نے وہاں پيٹنگ بنائى اسے اول درجہ ملا مجھے بہت خوشى ہوئى اور بہت سے لوگ بھى تھے جس نے بہت اچھى اچھى پينٹگيں بنائى اس سے بھى مجھے بہت سيکھنے كو ملا مجھے ايسا لگتا ہے كہ کوئى بھى كمپٹشين ہو تو اس ميں حصہ لينا چاہيے كيونکہ جب ہم حصہ ليتے ہيں تو ہم اپنى تو پينٹنگ بناتے ہى ہيں ہميں دوسروں كى پينٹنگ بھى ديکھنے کو ملتى ہے اور ان چيزوں سے بھى بہت کچھ سيکھنے کو ملتا ہے تو يہ سب چيزيں اچھى ہيں مجھے کيا ہر انسان کو ہر کمپٹيشن ميں بھاگ لينا چاہئے جس سے بہت کچھ سيکھنے کو ملتا ہے اچھى اچھى پينٹگيں ديکھنے کو ملتى ہيں اچھا اچھا ايٹماسٹفئر ملتا ہے با جا كر اچھا لگتا ہے لوگوں سے گھلنا ملنا باتيں كرنا اچھا لگتا ہے جس ميں ہمارا ٹائم بھى پاس ہو جاتا ہے اور ہميں بہت کچھ سيکھنے کو بھى ملتا ہے اس ليے ميں سب سے يہى کہنا چاہوں گى کہ آپ بھى ہر حصے ميں ہر فيلڈ ميں آپ کو بھاگ لينا چاہئے آپ کو جانا چاہئے آپ کى جو ہابى ہے اس پہ اپنا دھيان دينا چاہئے اور بہت کچھ سيکھنے کو ملتا ہے